कुझु टाइम अॻु जी ॻाल्हि आहे मां इंश्योरेंस एजेंट वटि कमु कंदो हुयुसि त न हिकिड़ो क्लाइंट हुयो अंबरनाथ मां उन मूंखे उन मूंखे चैक ॾिनो हुयो त मां उन जी सही न ॾिठी न हुई करे की हुन सही कई अथईं सुठे सां की न कई अथईं ऐं मां ईअं खणी आयो हुयुमि ऐं उहो चैक वञी करे मां बैंक में ॾेई आयुमि त उहो चैक बाउंस थियो तंहिंजे वजह सां उहो ग़लती सॼी सॼी मुंहिंजे मथां अची वई हुई इन करे की साइन चैक न कई हुई की सुठे सां हुई की न हुई त उन चक्कर में उन करे मूंखे जाम मुंहिंजे सेठ चिल्लायो हुयो जंहिं करे मां अॼु ताईं उन ॻाल्हि खे सोचे करे उहो जाम हू थींदी आहे अफ़सोसु थींदी आहे ऐं मां हुन ॻाल्हि खे ईअं मां ईअं मतिलबु ओॾी महिल जे ओॾी महिल मां मतिलबु जीअं मूंखे ख़बर पई बाउंस पियो छ थियो त मां हुन खे सही करण जी कोशिशि कई ऐं मां वरी खां चैक वठी आयोमांसि वरी खां मां फॉम सभु फिल विल सभु करे करे उहो चैक वरी खां ॾेई आयुमि बैंक में और हू चैक सही थी वियो